जियां तुस जानदे ओ कि मिगी जियां गार्डनिंग दा बड़ा शौक ऐ ठीक ऐ पर मिगी एह् फुल्लें शुल्लें आह्लें बूह्टे थोह्ड़े पसंद ऐ पर मिगी फ्रूट्स आह्ले बूह्टे थोह्ड़े घट्ट पसंद ऐ वेज़ीटेबल ते में उगानी निं होन्नी आं बाकी मिगी जादै आर्नामेंटल प्लांट्स पसंद ऐ जियां कि होई गेआ एरिकाबाम उगाना होई गेआ सीगोनीयम होई गेआ स्नेक प्लांट होई गेई जां क्रीपर्स होई गेइयां जियां होई गेइयां केह् बोलदे इसी अस घर लान्ने होन्ने आं वांडरिंग जू होई गेआ जो कि अगर अलग अलग गमले बिच्च लाया जा ओह् बड़ा स्हेई लगदा पिंक पिंक कलर दा ओह्दे बिच्च इक वेरिएट्ड बी होंदा व्हाइट कलर दा ओह् बी बड़ा स्हेई लगदा ऐ लाए दा ओह्दे बाद एरिकाबाम गी अगर अस लाचै इक ते प्यूरीफायर होंदा उप्परा मतलब कन्नै थुआढ़े घरै दी साज साज सज्जा बी अच्छी होई जंदी ते कन्नै इसलेई असें उयै प्लांट्स लाने चाहिदे घर जेह्के थोह्ड़ा असेंगी एयर प्यूरीफायर होन जेह्की साढ़ी हवा गी थोह्ड़ा स्वच्छ बनान साफ सुथरा करन कन्नै ओह् जादै लाने चाहिदे जियां कि में अपने घर लाए दे ऐ प्लांट्स में जादै लाए ऐ स्नेक प्लांट्स जां एरिकाबाम सीगोनीयम होई गेआ ओह्दे बाद सांग ऑफ इंडिया होई गेआ मनी प्लांट मनी प्लांट दे ते मेरे घर बोह्त जादा ओह् ऐ गमले ऐं में ते एह् पानी बिच्च बी ग्रो कीते दा ते ओह्दे बिच्च बी ग्रो कीते दा मनी प्लांट ओह्दे बाद एरिकाबाम लाए दा ऐ ओह्दे बाद होर कोह्दा लाए दा ऐ स्नैक प्लांट हो गया उसके बाद ओह्दे बाद ओह् लाए दा ऐ सीगोनीयम लाए दा ऐ मनी प्लांट लाए दा ऐ एरिकाबाम ते मेरे घर दो तिन गमले बिच्च लग्गे दा ऐ मिगी ते ओह् बड़ा गै पसंद ऐ जेल्लै बी कोई मेरे घर आंदा दिखदा ते सारे मिगी पुच्छदे यार किन्ना अच्छा बूह्टे ग्रो कीते दे यार असें बी दो होर मिगी दिक्खी दिक्खियै ना मेरे बाकी कलीग्स न जेह्के आफिस दे जां घर दे ऐं उनेंगी बी शौक पेई गेदा बूह्टे लाने दा होर मेरा सवेरे सवेरे उट्ठियै सारें कशा पैह्लें कम्म गै इयै होंदा कि में जाना अपने बूह्टें गी दिक्खना उंदी देखभाल करनी कोई उनेंगी पानी शानी देना उनेंगी खाद शाद पाना देना ते कटिंग करना होर एह् जादा प्लांट मिगी इसलेई पसंद ऐ की इंदी ना जादै सेवा निं करनी पौंदी ऐ जियां वेजीटेबल्स होई गे ओह् बी साढ़े आस्तै अच्छा होंदा साढ़े घर वेजीटेबल होऐ ना बड़ी स्हेई चीज़ ऐ पर जादैतर मिगी इयै प्लांट पसंद ऐ ओह् इस गल्ला क्योंकि इक ते प्यूरीफायर होंदे ऐ दुए कन्नै वातावरण गी साफ सुथरा करदे न घर ई थोह्ड़ी शांति बनाई रखदे न ओह्दे बाद होर इंदे कन्नै केह् होंदा कि थोह्ड़ा नेगैटिविटी दूर रौंह्दी घरै दी जियां तुस अपने कमरे दी सजावट करा दे उत्थें तुस स्नैक प्लांट गी अलग अलग गमलें च पाइयै सजाई सकदे ओ मनी प्लांट गी सजाई सकदे ओह्दे बाद तुस सीगोनीयम गी लाई सकदे व्हाइट सीगोनीयम होंदा पिंक सीगोनियम होंदा जियां हून मेगी मतलब मी बड़ा शौक ऐ ते में केह् करनी होन्नीं हर मन्थ अपनी पेऽ बिच्चा ना थोह्ड़े थोह्ड़े गमले मंगवानी होन्नीं जिद्धर बी जाह्गी मतलब मिगी नर्सरी जाना बोह्त शौक ऐ नर्सरी बिच्च मी अलग अलग कलर दे प्लांट्स होंदे जियां कि एह् होई गेआ कल जियां में इक राबीज़ प्लांट लेआया ओह्दे बाद सीगोनीयम व्हाइट सीगोनीयम ओह् बी बड़ा स्हेई होंदा ऐ ओह् बी घर बिच्च लाना चाहिदा ऐ इक ते ओह् हेल्थी प्लांट होंदे ऐ कन्नै इंदी देखभाल घट्ट करना पौंदी ऐ होर एह् ना बड़े अच्छे कन्नै ग्रो होंदे कटिंग कन्नै बी तुस इनेंगी उगाई सकदे इंदी कटिंग स्लाओ अलग अलग जगह जिन्ने गमले बनाना चाहो उन्ने गमले बनाई सकदे ओह्दे बाद स्नैक प्लांट स्नैक प्लांट दी ते बोह्त जादा मतलब फार्म होंदी इक वेरीएटेड स्नैक प्लांट होंदा जेह्ड़ी यैलो कलर दी लाइन होंदी ऐ एह् इक छोटे छोटे बूह्टे बी होंदे स्नैक प्लांट दे इक बड्डे बड्डे होंदे पर जो मेरे घर ऐ ओह् दिक्खो तुस तिन तिन चार चार फुट्ट लम्बे होने प्लांट ते एरिकाबाम दा जेह्ड़ा बूह्टा ओह् बड़ा स्हेई ऐ होर जो मनी प्लांट ऐ ओह् बी मेरे घर तिन चार वैरायटियां मनी प्लांट दियां बी तुस अलग अलग लाई सकदे जियां पौड़ियें बिच्च लाई ओड़ेआ अपने उद्धर पौड़ियें दी रेलिंग बिच्च उप्पर चाढ़े दा होऐ बड़ा स्हेई लगदा ओह् मनी प्लांट लाए दा उद्धर ओह्दे बाद तुस ओह् करी सकदे ओ मनी प्लांट लाओ ओह्दे बाद तुस एह्दे गमलें बिच्च लाई सकदे ते ओह् बनाई सकदे बैंगो शूट लाई सकदे ओह्दे बाद लाई सकदे जो कि मेडिसिनल प्लांट बी ऐ ओह्दे फ्लावर्स न जेह्के ओह् ना साढ़े ओह्दे वास्तै स्किन ग्लो वास्तै तुस चाह् बनाइयै पी सकदे ओह्दे वास्तै स्किन गी बड़ा स्हेई ग्लो आंदा ऐ ओह्दे बाद तुलसी लाई सकदे ओ इक हाईब्रेडेड अजवाईन आंदी ऐ जिनें लोकें गी थोह्ड़ा प्राब्लम श्राब्लम होंदी ऐ ओह् हाईब्रेडेड अजवाईन दा पत्ता खान सवेरे सवेरे ते उंदा ओह् बी मतलब हाजमा ठीक होंदा ऐ ओह्दे कन्नै ओह्दे बाद तुस टेर प्लांट लाई सकदे घर होर बी बोह्त सारे जियां कि तुस जानदे कि एह् प्लांट मिगी बड़े पसंद ऐ फ्रूट्स आह्ले प्लांट बी मिगी बड़े पसंद ऐ मी पर ओह् थोह्ड़े मैं घट्ठ उगानी आं में अपने घर सिर्फ अम्ब दे संतरे दे प्लांट लाए दे जो कि पंज छे अम्ब दे न ते तिन चार संतरे दे होर किन्नुए दे बी लाए दे न तिन चार जो कि बड़े अच्छे तरीके कन्नै ग्रो करा दे न होर उंदे उप्पर ते बोह्त सारे किन्नु बी लग्गे दे हैन होर बाकी में इन्ना कहना चाहन्नी बाकी तुंदा बोह्त बोह्त शुक्रिया कि तुस मिगी इन्ना सुना दे ओ बोह्त बोह्त शुक्रिया